नुस्तेंमारी वेवसायाचें सगळ्यांत व्हडलें खाशेलपण म्हणल्यार तातूंत आशिल्ली अनिश्चिताय कारण सदांच तुमकां नुस्तें लागतलें जाळांत नुस्तें पडटलें हाची खात्री आसना दर दिसा एक नवो एक चॅलेंज आसता स्वता खातीर एक नवो ध्येय आसता की काल घडये सुंगटा पडल्यात आयज घडये बांगडे पडूं येता वा काल बांगडे पडल्यात आयज कांयच मेळ नासतना परत येव येवचें येवं येता अशें कितेंय जावं येता सो एक अनिश्चतायेचो जो फॅक्टर आसा आनी जी गजाल आसा ती एक खाशेलेंपण म्हूण हांव मानतां नुस्तेंमारी वेवसायांत जशें आमी हेर वेवसायांनी पळयतात एक सदांच एकेच तरेचीं गजाल घडटा ऑफिसांत वता बसता काम करता घरा येता सो एक निश्चीत गजाल आसा ती पूण ताका जर आमी नुस्तेमारी कडेन ताची तुळा केली जाल्यार आमकां एक वेगळें चित्र पळोवंक मेळटा